समान्यतः दोपहरके भोजनमे हमसब चावल जादा खेलहुँ मतलब खेलहुँ की मेन चावले बनिते छै आओर रातिकऽ भोजन लेल रोटी चावलके साथ तऽ दुपहरके खानामे चावल दालि सब्जी आओर मिथिलामे अहाँके जे मेन फेमस छै आओर प्रसिद्द छै ओ छै अहाँके तरुआ यानि की अहाँ रेगुलर तऽ ई डेली तऽ नहि बनै छै तरुआ लेकिन कहियो काल अहाँके चावल दालि सब्जीके सङ्गे साग तरुआ ई सब अहाँके मेन रहत आब जेनाकि दालि तऽ अहाँके मसूरीके दालि खेसारीके दालि ई सब जादातर अहाँके मिथिलाञ्चलमे अहाँके मिलत चावल अहाँके उसना चावल मिलत एमहरका एमहर तऽ खूब उपजाउ उपजायल जाइ छै आओर ओकरा साग सरसोके साग अहाँके भए गेल खेसारीके साग भए गेल आओर अहाँके पालकके साग भए गेल तरुआमे अहाँके गोभीके तरुआ आलुके तरुआ बहुत विभिन्न प्रकारके तरुआ अहाँके मिल जायत लेकिन अहाँके दोपहर खाना वगैरह अहाँ कतौ भी जइयो अहाँ मिथिलाञ्चलमे कतौ अगर अहाँ अपन अहाँ गेस्ट बनिकऽ कतौ जेबै दोपहर के तऽ अहाँके मेन रूपसँ अहाँके चावल दालि सब्जी तरुआ भुजिया ई अहाँ मिलत अगर अहाँ कतौ अहाँ राति कऽ जाइ छियै तऽ अहाँके ओतऽ जादा अहाँके अहाँ ओतऽ अहाँके रोटी सब्जी मिलत किएक कि ई अहाँके एकटा बनि गेल छै कि दिनकऽ हमरा सबके चावल खेनाइ आओर राति कऽ रोटी मेन रूपसँ मतलब शायदे कतौ अहाँके दिन कऽ रोटी मिलत या किछु आओर मिलत आओर रातिकऽ अहाँके चावल लेकिन जादातर अहाँके बूझियौ तऽ नब्बे प्रतिशतसँ जादा अहाँके से दिनके चावल आओर राति कऽ रोटी रोटी सङ्गे रोटी सङ्गे जेनाकी सब्जी मिलत भूजिया मिलत अहाँके ई सब अहाँके बेसी मिलै छै आओर मिथिलाञ्चलमे भोजनमे एकटा आओर चीज छै मछली मछली बहुत जादा छै माछ हमसब कहलहुँ ओकरा माछ बहुत जादा छै तऽ ओ चावल सङ्गे जादा नहि मिलत ओ मिलत अहाँके रोटी सङ्गे अइके हमरा सब मतलब मिथिलामे एहन मानना छै कि रोटीके सङ्गे जे माछके स्वाद अबै छै ओ अहाँके कोनो सङ्गे मिलिये नहि सकैए कतेक लोक कहत की सीधा बस ओनाही सीधा माछ खा लेतै लेकिन ने हमरासबके छै माछके माछ आओर रोटी कतौ जेबै तऽ कहलक की खेलहुँ माछ रोटी हमरा लागल ओह की भोजन छलै तऽ ई जादा रहै छै हँ अगर भोज तोज छियै तऽ भोजसँ फेर अहाँके राति कऽ तहन भोज जादातर रातिये कऽ होइते छै गाँव सबमे तखन अहाँके राति कऽ चावल तावल खाय लए मिल सकैए ओना अगर घरेमे तऽ घरमे मोटामोटी वएहे खाना रहै छै दिन कऽ चावल सब मिलत राति कऽ रोटी